दा जोंनि सहर सहराव माने थावनाव जों दा जोंनि नांगौ जाखिनि बुस्थुफोर जों बेखौ मोनजोबनो हायो मानोना जोंना जोंनि खाथिनि सहरावनो गासिबो नांगौ रोखोमनि बुस्थुफोर दंजोबखायो जेरै इउनिभार्सेल मल बेयाव जोंनो मा रोखोमनि गाननाय जोमनाय द्रेस एबा जुथा लंपेन्ट माबायदि रोखोमनि मुवा बेसाद नांगौ बेखौ जों बेयाव बेयावनो मोनफुं जोबनाय जायो आरो माखासे गारदेनफोर कलेजनि फरायसालिफोर जों बेयावनो मोजां फरायनानै एबा सोलोंथाइ लानो हायो आरो जोंनि खाथियावनो माखासे मोजां मोजां रदफोर एबा सहरफोर जों बेरायनाय थाबायनाय बेफोरनि थाखाय गोबां मोजां सुबिदा दङ